आमी जर पळयलें जाल्यार आमी आमचे घरांत जें पोसता तो प्राणी म्हळ्यार माजर जें माजर जें आसा तें आमची घरान आमचो एक सगळ्यांच्या भितर एक तेचेर आमी सगळीं प्रेम करताशीं आवडटा सगळ्यांक आमकां आनी आमी जें कितें खाता तें माजराकय आमी दितात आनी तशें म्हळ्यार कुत्रो तेकाय जें आमी कितें खाता आमी तेकाय बी तें दिता आनी जेन्ना आमी खंय भोंवपा वयता रानांत बिनान तेन्ना तो आमचे फाटल्यान बरोबर आमचे बरोबर आसता आनी तो एक आमचो सांगाती असो आनी हें दुसरें म्हळ्यार तिसरें म्हळ्यार जो बैल आसा तोय आमी पोसतात आनी आमची जें घरांत आमी जें कितेंय करता पेज मुणून ती आमी सगळी ती बैलाक जे आसा दितात